हिते जे होटल में टीह सुठा बजट होटल ॿुधायां विया आहिनि उन्हनि खे चूंडियो वियो आहे जिते आराम सां रहिजी सघिजे थो राजस्थान जे किताबनि जी वांगुरु उन जी भिति चित्र ठहियलु आहिनि ऐं राज्सी क़िले ते महल सुनहरे महल जी विशाल हवेलियूं वाक़ई सुठी ठहियलु आहिनि द ब्लू हाउस ऑफ जोधपुर जो अतरंग वातावरण अनोखे ढंग सां बणियल आहे कमरनि ऐं ब्लू हाउस में परम सुख आहे इन में पंज सौ साल पुराणियूं हवेलियूं जोधपुर जे आक्रषण हिसे जो अनुभव आहे राजस्थान में सीउ जे मौसम में घुमण जो मज़ो ई अलॻि आहे हिते एतिहासिक क़िला तव्हांखे पंहिंजे तर्फ़ आक्रषित कंदा जंहिंमें पहिरियों निमराना पहाड़ी क़िला राजस्थान जे अलवर निमराना होटल में आहे हिते तव्हांखे पहाड़नि जो नज़ारो ॾिसण में ईंदो जिते राजस्थान में घुमण लाइ घणेई जॻहि आहिनि